हमारे परिवार में जब भी कोई छोटा प्रोग्राम या बड़ा प्रोग्राम होता है शादियाँ होती हैं या कोई नये अतिथि आ जाते हैं उनके लिए कई तरह के व्यंजन बनाना पड़ता है जो भेज खाते हैं उनके लिए भेज कई तरह की हरी सब्ज़ियों को जो ननभेज खाते हैं उनके लिए कई तरह के गोश्त बनाने पड़ते हैं जैसे मुर्गा हो गया मटन हो गया मछली हो गया अंडा हो गया जो भेज खाते हैं उनके लिए कई हरी सब्ज़ियाँ स्वादिष्ट बनानी पड़ते हैं शादियों को माहौल को गमगमाना पड़ता है हमारे घर पर कोई अतिथि आ जाते हैं तो रसोई में हम लोग अपने परिवार के साथ साझा करते हैं जैसे की हरे सब्ज़ियों का कई तरह के सब्ज़ियाँ बनती हैं भिंडी के बनते हैं परवल के बनते हैं कद्दू के बनते हैं करेले के बनते हैं घिया के बनते हैं मांसहारी में मुर्गा बनते हैं बकरा बनते हैं मछलियाँ बनते हैं अंडे बनते हैं अलग अलग तरह की सब्ज़ियों को साझा करते हैं खीर बनते हैं चावल बनते हैं अन्य अन्य प्रकार की रसोइयों से हम लोग आपस में साझा करके हम लोग अतिथियों का स्वागत करते हैं कभी शादियों में कभी घर के छोटे मोटे फंक्सनों पर आये दिन अतिथि घर पर आते रहते हैं इस कारण से हम लोग व्यस्त रहते हैं और एक साथ साझा करते हैं परिवार में रसोइयों के साथ एक साथ परिवार में साझा करने से मन भी लगता है और तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए मौका भी मिलता है